कि कहै छै बिहारमे शौचालय दै छै बि घर देलकै सरकार ई दै छै ओ दै छै सबकिछु दै छै बिजली दै छै हमरा आओर तऽ किछु नहि सरकार देलकै लेकिन सभकेँ देलकै हमरा नहि देलकै दुनिआँमे दै रहल छै सभकेँ सभ हमरा तऽ नहि देलकै तब कि कै सकै छी ओहिमे बारह हजार रुपैआ आओर शौचालय खातिर दै छै पैखाना खातिर सभकेँ शौचालयमे वएह पैखानामे बारह बारह हजार रुपैआ देलकै घर बनबै ले सुनै छिए सरकारी पइसा मिलै छै डेढ़ लाख कि दुइ लाखके दै छै हमरा आओर एक्को गो पइसा नहि देने छै कि कै सकै छी सरकारेके हाथमे छै चाहे मुखिआके हाथमे छै वार्डके हाथमे छै जे मोन हो छै से करै छै ई तऽ जानिते वॉर्डे ने मुखिआ सरपञ्च जे करतै से वएह सभ ने करतै जे करै छै सब ठिके छै हमरा आओर अभी तक एक्को पइसा नहि देलकै दै नहि दै छै तब ठिके छै जेना होइ छै तेना चलै छिए लेकिन ई दैके चाही हमरा आओर नहि देलकै किछु नहि दै रहल छै हमे आओर आइ तक एगो किछु बिजलिओ नहि जानै छिए केहनका होइ छै सरकारी हमरा आओर सरकारी नहि बिजली देलकै नहि शौचालय देलकै नहि कि कहै छै घर देलकै नहि कल देलकै नहि नल देलकै आइ तक हमे आओर किछु नहि जानै छिए सरकारी ककरा कहै छै सरकारी कि कै सकै छिए ओहने ओहने हमरा हिआँ आओर मुखिए सरपञ्च छै ओहने मुखिआ छै ओहने सरपञ्च छै ओहने वार्ड छै सभ अपने अपने पेट भरै छै सरकार से लै छै अपने खाइ छै रखै छै आओर कोइ फायदा नहि हमरा छै मुखिआ सरपञ्च रहलासे जे खाइ पिए वएह मौज करै छै हमे आओर किछु नहि जानै छी मुखिआ सरपञ्च आओरके एहन राहतपुरमे मुखिआ सरपञ्च आओर छै ठिके छै